जय झूलेलाल भाऊ भाऊ तव्हां मींस केॾो मां ॾिसां पई की तव्हां सॼो मींस की मूंखे वॾे वॾे रस्ते सां घुमाए घुमाए करे पिया था वठी हलो भाऊ मां हिकु टीचर आहियां मूंखे स्कूलनि पहुचणो आहे फ़क़ति मुंहिंजे स्कूल पहुचण में पंज मिंट पिया आहिनि तव्हां ॻाल्हि सम्झी था सघो भाऊ पंजे मिंटे में मूंखे स्कूल पहुचणो आहे अगरि मां न पहुतमि त मूंखे प्रिंसीपल बि दड़िका ॾींदो प्लस मुंहिंजा ॿार मुंहिंजा ॿार त प्रिंसीपल खे हैरानु करे छॾियो हूंदो प्लीस भाऊ मां तव्हांखे रिक्वेस्ट थी कयां त तव्हां मूंखे पंजे मिंटे में स्कूल पहुचायो भाऊ ॾिसो अगरि तव्हां त रिक्शे मींस की हलायो ई पिया था गाॾी तव्हांखे ख़बर हूंदी कहिड़ो रस्तो नंढो आहे त तव्हा महिरबानी करे थोरो नंढो रस्ते जी आइडिया कढो ऐं नंढे रस्ते तव्हां मूंखे वठी हलण जी कृपा कयो त ॾाढो सुठो जीअं मां स्कूल में वञी न प्रिंसीपल जा दड़िका खावां न मुंहिंजा ॿार हैरानु थियणु मां तव्हांखे भई महिरबानी करे थी वेनिती थी कयांव या त कोई नंढो सुठो रस्तो ॻोल्हे मूंखे अने स्कूल पहुचायो त जीअं मां टाइम सां स्कूल पहुची वञा ऐं प्रिंसीपल जा दड़िका बि न खावां भाऊ तव्हां मुंहिंजी वेनिती सम्झो तव्हां मूंखे न थोरो जल्दी स्कूल पहुचायो त ॾाढो सुठो मुंहिंजा ॿार न त ॾाढो हैरानु कंदा हूंदा थोरो जल्दी कयो ऐं मूंखे जल्दी स्कूल पहुचायो